کھانا پکانے سے پہلے ہم بہت سی چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں جیسے ہمیں جو بھی کھانا پکانا رہتا ہے اُس کی پہلے ہی ہم اُس کو سارے کاٹ دھل کے اُس کو صاف کرکے اُس کو کاٹ پِیٹ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ پھر بیچ بیچ میں ہمیں وہ کام نہ کرنا پڑے جیسا کہ اگر ہم کو کوئی سبزی بنانا ہے تو ہم پہلے اُس کو دھل کے اُس کو اچھے سے صاف کرکے اُس کو کاٹ کے پھر اُس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور جو بھی ہم کو اُس میں ضرورت پڑے گی کسی مسالے کی یا پھر کوئی بھی ایسے کھڑے مسالے کی کسی دوسرے چیز کی اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم پہلے سے تیار کرکے رکھ لیتے ہیں اور اگر ہم کو کوئی بھی نان ویج آئٹم بنانا ہے تو اُس کو بھی ہم پہلے سے منگوا لیتے ہیں اُس کو صاف کر لیتے ہیں دُھل لیتے ہیں پھر اُس کو بھی جو ہے صاف کرکے پھر اُس کو سائڈ میں رکھ کے پھر اُس کے لیے جو جو چیزیں استعمال میں لگیں گی اُن سب چیزوں کو بھی احتیاطاً رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بیچ بیچ میں پھر کھانا پکانا شروع کرنے سے پہلے ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ بیچ میں اُٹھنا نہ پڑے بار بار اور اُس کے لیے جو بھی چیزیں استعمال میں آتی ہیں ہم وہ جو ہے جو بھی ہم نے رکھا ہُوا ہوتا ہے وہ سائڈ بہ سائڈ یُوز کرتے جاتے ہیں